मेरी पसंदीदा किताब में कोई एक नहीं बता सकती मुझे सारी सत्य घटनाओं पर आधारित जो किताबें होती है उसे पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें जो भी एक इंसान के पूरे जीवन का जो भी सत्य होता है उसके साथ की जो घटनाएँ होती हैं उसने किन किन परिस्थितियों में किसी एक चीज़ का सामना किया है कैसे वह उस परिस्थिति से उभरकर एक मुकाम तक पहुँचता है अपनी मंजिल पाता है तो इसीलिए मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ना पसंद करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ कॉन्फिडेंस भी आता है मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छी घटनाओं के बारे में बताया जाता है और जहाँ तक बात करें तो मुझे न मोटिवेशन किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है ताकि इंसान को कुछ न कुछ लग लगता रहना चाहिए ताकि वह भी ज़िंदगी में कुछ करे मोटिवेशन किताबों में भी कुछ न कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती सब परिस्थितियों को भूल कर इंसान को मेहनत नियमित करनी चाहिए ताकि वह एक दिन अपनी मंजिल को पा ही ले कभी रुकना नहीं चाहिए तो मुझे इस टाइप की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है मतलब नियमित मेहनत करो परिश्रम करो मंजिल की तरफ बढ़ो और स्ट्रगल भी सीखा है कि हर परिस्थिति का सामना करना सीखो और ज़िंदगी में कभी हार मत मानो अपने पर विश्वास रखो अपने ईष्ट देवताओं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो और लगातार मेहनत करो